तो आज हम बात करते हैं नौसिखिया तरीको की आमतौर पर की जाने वाली गलतियाँ ऐसा इस बात था ऐसे मतलब हम नहा रहे थे तुमको तैरना नहीं आ रहा था नहीं आ रहा था तो हमको कोई सीखाया कि ऐसे नहीं ऐसे तैरा जाता है इसका एक कोट आता है उसको पहन के तब तैरो नहीं तो एक तो होता है ट्यूब ट्यूब में हवा भर के तैरा जाता है जिससे सीखाते हैं दोनों हाथ को पहले से पलटो दोनों पैर को मारो ताकि तैरो तो हमको आ गया था एक छोटा बच्चा है जो इस इसमें तैर रहा था तो उसको मैंने सिखाया की ऐसे नहीं तैरा जाता है पहले दोनों हाथ को फैलाओ पैर को मारो ताकि तैरो और तुम डरो मत अगर डरोगे तो तैर नहीं पाओगे तो बच्चा धीरे धीरे कई बार गलती किया गलती किया तो मैंने उसको बताया की ऐसे बार बार करो बार बार करो पैर को मारो हाथ को फैलाओ तो वो नहीं सीख पाया फिर से काफी दिन करता लगभग दस पंद्रह दिन किया किया उसके बाद उसको आ गया तैरना हम उसको बोला कि इसके लिए अगर तुम किसी को किसी को सिखाओगे तो उसको बोलना कि दोनों हाथ को पहले फैलाए पैर को मारे और व अच्छी सी सांस ले ताकि उसकी कोई दिक्कत ना हो तैरने में तो वो तैर जाता है बोलता है कि उसकी तैरने का एक कोट आता है जिसको तैरने में कोई दिक्कत नहीं होती है और और लोग तैरते हैं तो ट्यूब एक ट्यूब आता है जो चार चक्का फोर विलर की गाड़ी का ट्यूब होता है उसमें हवा भरके लोग तैरते हैं तो ऐसे तैरते हैं और तैरने तैरना सबको नही आता है जो सिखाया जाता है सिखाया जाता है तो हम वही चाहेंगे हम कहना चाहेंगे कि तैरने में कोई डर नहीं है कोई गलती नहीं है अगर जो गलती करता है उसको ला मैं सिखा दूं तैरने में कोई दिक्कत नहीं होता है हमारे हमारे हम भी मुझे मुझको भी तैरना नहीं आता था हमारे पापा हमारे चाचा हमको बहुत अच्छी तरह से सीखाये थे कि ऐसे नहीं ऐसे तैरा जाता है तो ऐसे हम भी सीखे हम हम भी बहुत लोगों को सीखाए और तुमको अब और एक बच्चे उसको सीख रहा है वो भी सबको सिखा देगा वो भी सबको बोला कि ऐसे नहीं तैरा जाता है इसके लिए इसके लिए अच्छे से बढ़िया से सुंदर हो दोनों हाथ को पैर को उछालो बढ़िया से पैर को मारो पैर को अपनी तरफ ठेलो ताकि तुम आगे जो हाथ को जाओ हाथ से अपनी तरफ आगे की तो आगे की और बढ़ो पैर से मारो ताकि तुम आगे की तरफ जाओ और अगर नहीं तैरना आता है तो उसके लिए एक कोर्ट आता है उसको पहन के तैरो लेकिन उससे बढ़िया है अपने आपसे तैरना जान जाओगे ज्यादा सही रहेगा क्योंकि वो सहारा है सहारे से नहीं अपने आप से तैरो सही रहेगा पर बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं जब डरते हैं पहले पहले डरते हैं तो वो लोग ऐसे करते हैं एक ट्यूब में हवा लेते हैं उसे नहाते हैं तैरते हैं और एक कोर्ट आता है पानी वाला उससे तैरते हैं जो जिससे कि उनकी डर निकल जाती है जब उनकी डर निकल जाती है तब वो अपने आप से तैरना सीखते हैं तो ऐसे ही बहुत लोगों को मैं सिखाया हूँ और जिसको मैं सिखाए वो भी सीख गया तैरना वो भी काफी लोगों को सिखा दिया है और तैरने में कोई गलती कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है तैरना तैरना तो सब लोग कर लेंगे बस किस किसी को आता है किसी को नहीं आता है और इसमें सिखाया जाता है तो हमारे गाँव की बहुत से बड़े लोग थे बुजुर्ग लोग थे जो बोले कि ऐसे तैरा जाता है इससे डर नहीं होती है पहले तैरो तो पहले दोनों पैर को पीछे से ठेलो और हाथ को अपने आगे की तरफ खींचो ताकि बढ़िया से तुम तैर लो और अपने सांस को काफी देर तक लिए रहना ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो तो ऐसी ऐसी तमाम बातें हैं जब मैं इस जो मैं बताना चाहता हूँ कि तैरने में कोई कोई बड़ी बात नहीं नौसिखिये तैराको द्वारा आमतौर पर की जाने गलती है अब नहीं होगी मैं मैं भी मैं भी समझ सकता हूँ मैं भी चाहता हूँ कि सब अच्छे से तैरे और सबको तैरना आ जाए नौसिखिये तैराको द्वारा अब की जाने वाली गलती है नहीं होगी और हमारे गाँव के जितने बच्चे हैं वो अब तैरना जान चुके हैं और सबको भी सिखा सकते हैं और चाहे नदी हो चाहे कोई भी कोई भी हो जहाँ भी पानी है वहाँ भी वो तैर सकते हैं जिसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती है और हम बताना चाहते हैं कि हमको हम हम भी तैर सकते हैं हमको भी तैरना नहीं आता था तो हमारे गाँव के बड़े लोग जो चाचा लगते थे पापा लगे बड़े पापा लगते थे वो लोग सिखाएँ की ऐसे ऐसे तैरा जाता है